हांव आतां खोर्ले रावतां बट म्हजें मूळ घर आसा तें मातशें पयस आसा तेन्ना हांव पयलीं थंय आसतालो पळय तेन्ना आमी सगळे कझन्स सगळे एके कडेन आशिल्ले तेन्ना आमी क्रिकेट खेळटाले आनी बट पण आमची चवथ बी जाता पळय तें सगळें थंयच जाता मूळ घरांत आमकां थंय चवथीक थंय वचपाक मजा येता थंय गेले की सगळी फूल फेमिली एके कडेन येता थंय सगळी मजा येता सगळ्या बरोबर रावपाक आनी चवथी कडेन आमी थंय रावतात बीन मागीर सगळे फ्रॅंड्स बीन थंय येतात सो ती मूळ घराची मजा आसा ती सगळी वेगळीच आसा जी हांगा आतां शिफ्ट जाला थंय न्यू घरांत तितली मेळनात सगळीं एकी कडेन रावून सगळ्यांचें बरें वातावरण सगळें बरें जाता